ہمارے علاقے میں مختلف کمیونیٹیز ایسی ہیں جو پوری تاریخ میں آپس میں ملی جلی ہیں اور ایک ساتھ رہتی ہیں کیونکہ مختلف کمیونیٹیز کا ایک ساتھ رہنا ہی ہماری ترقی کا باعث بنتا ہے اور ہم لوگوں کی ترقی آپس میں تعاون کے ذریعے ہی سے چل سکتی ہے یا ہم لوگ اسی طور پر ترقی پا سکتے ہیں اور ہماری پوری تاریخ اسی سے ملی جلی ہے کیونکہ اس سے اس سے ملا جلا ہونا ہی ہماری ریاست کو بہترین بنا سکتا ہے یا ہماری ریاست میں ترقی کا کام کر سکتا ہے اور اس کا ایک ساتھ رہنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں یا ہم اپنے معاشرے میں ترقی پیدا کر سکتے ہیں